इं'या ते अं'ऊ बड़ियें सारियें जगहें गेई ही ते भई जदूं अं'ऊ मानसर गेई ही ते इत्थें भई अस दिक्खेआ सुनेआ मानसर दी बड़ी शैल लग्गी ओह् गल्ल इत्थें बावे दी जगह ऐही अस इत्थें सारे दिक्खी सुनियै फिरियै ते फिरी फिरियै दिक्खेआ ते उत्थें अस शैल उत्थें तलाऽ दिक्खेआ ते तलाऽ च बड़ी मच्छियां हियां बड्डी बड्डियां ते ओह् भई दिक्खियै ञ्यानें बड़े खुश होये ते दिक्खियै आक्खदे मम्मी एह् बड़ी शैल दिक्खने आह्ली जगह ऐ ते ओह् कीते दा की भई अस ते महां चल बच्चा चल टूरी औचे फिरी अस ते उत्थें दिक्खेआ महां परतियै आये अस दिक्खगे उत्थें नागें दी जगह बड़ी शैल दिक्खी लोग बड़े आये दे हे उत्थें ते बड़ा मजा आया दिक्खनै गी सानूं ते ओह्दे बाद च चली गे भई अस सुद्धमहादेव सुद्धमहादेव गे ते उत्थें शिवजियें दी जगह ऐही ते उत्थें बी सानुबड़ा मजा आया उत्थें बड़े लोग आये दे हे दिक्खने गी बम्बे दे लोग आये दे हे ते उत्थें कोई बी अस जगह दिक्खियां भई बड़ियां शैल लग्गियां सानूं साढ़े ञ्यानें बड़े खुश होये उस जगह गी दिक्खियै ते ओह्दे बाद जेल्लै अस बुड्ढें तीरथें उत्थें बी शिवजियें दी जगह जेल्लै शिवजियें दी जगह दिक्खी ते सानूं भई ओह्बी शैल लग्गी ते भला दिक्खां भगवान दियां बी कैसियां लीलां न एह् साढ़े पिच्छले लोग ते बनाई गेदे ते अस हून दिक्खा ने ते पिच्छलें लोकें निं बनाये दे होंदे ते असें कुत्थां दिक्खने हे बेचारें ते बड़ियां शैल जगह लग्गियां ते ओह्दे बाद अस गे माता वैश्णो वैश्णो माता गे अस जेल्लै ते कटरै उतरे ते कटरै उतरियै अस चलदे गे चलदे चलदे अस ओह् कीते दा उत्थें जिसलै बाणगंगा गे उत्थें अस न्हाते शैल उत्थें ञ्यानें गी न्होआया ते ओह्दे बाद अस अर्धकोआरी पुज्जिये अर्धकोआरी बी पुज्जिये ते उत्थें शैल थक्की गे ते ञ्यानें बी थक्की गे ते अस उत्थें बिंद हारा रमान कीता ते रमान करियै अस चली पे सांझीछत सांझीछत पुज्जी गे ञ्यानें बेचारे आक्खन की मम्मी दिक्खो आं आवा दा ते बड़ा मजा सानूं चलदे चलदे ते थोह्ड़ी दिक्खो आं भलेआं बस होई जा ते थुआढ़े कोला किन्ने निक्के ते बड़े शैल चलाने ते चली पे अस बल्लें बल्लें वैश्णो माता घोड़े पर पुज्जी गे उत्थें अस शैल न्हाते धोते ते अस फिर माता दी लाईन च लग्गी गे लाईन च लग्गे ते माता दे दर्शन कीते सानूं इन्नी शैल लग्गी माता की एह् माता दे दर्शन खबरै कियां होइये सानूं भला अस पापियें कुत्थे होनी ही ते अस माता दे दर्शन करी कुरी असें परतीये बापस होई गे ते फ्ही चलदे चलदे थक्की गे ञ्यानें थक्की थक्की त्रकाल होई ते आक्खन लग्गे हून सानूं भुक्ख लग्गी दी हून असें केह् खाना ते अस उत्थें फिर ते ञ्यानें गी फुल्का खलाया अस आईइये फिर बैठियै फिर ते ओह्दे बाद फिर अस इक दिन गे बाह्वे आह्ली माता महां भई बड़े लोग आंदे बाह्वे आह्ली माता महां चलो बाह्वे आह्ली माता दे दर्शन करी लैने आं ते जेल्लै बाह्वे आह्ली माता दे दर्शन कीते ते ओह् भई बड़ा मजा आया सानूं इत्थें उत्थे दे लोग किट्ठे होये दे असें जिसलै दिक्खेआ की इत्थें कोई बी निं घर ऐ असें भैंऽ इं'या इत्थें दिक्खेआ ते इत्थें कोई ज्हारें बद्ध लोग किट्ठे होये दे ओह्बी माता दे दर्शन करन उत्थें सुक्खना करन बड़ियां उत्थें छिल्लियां उत्थें लोकें ते भई इत्थें बड़ा मजा आई गेआ एह्दे बाद अस गे भई उत्थें चीची माता औंदे जंदे चीची माता दे दर्शन कीते ते बड़ी शैल ते सारे बड़े खुश होये की दिक्खो आं भगवान दियां ते सारियां बड़ियां शैल ते असें भई कुत्थां दिक्खनियां ते बड़ी मन्ने आह्ली जगह ऐ नरसिंह धाम इत्थें बी शैल नरसिंहें दा मंदर सारियां मुरतियां टिकी दियां साढ़े ते सारे लोग उत्थें दिक्खदे दुर्गा माता दी मूरती उत्थें शनिदेव दी मूरती धर्मीराज दी मूरती शिवदोआले ते उत्थें बी साढ़े बड़ा मजा आया उत्थें बी सानूं इत्थें रुट्टी खाद्धी असें शैल दाल चौल फुल्के बनाये दे इं'या अम्बल बनाये दा खीर बनाई दी ते खाद्धे पीते ते घड़ी भर रमान कीता ते चलो भई चलो होर कुदै जिस एरिया च अस कुदै रविवार हा ते अस गे भई ढेही आह्ली माता ढेही माता गी जिसलै अस घरा निकले ते असें आक्खेआ की किन्ने भई अस चिर होई जाह्ग दर्शन करियै जाना ते माता गी इत्थें बड़ा मजा आया सानूं ते असें दिक्खेआ सुनेआ ई कैसियां जगह हियां इक बारी असें दिक्खी दी ते ओह् भला किश होर जगह हियां ते हून भई दिक्खेआ ते किश होर जगह बना जदियां न घड़ी घड़े दे मूड़ न भई पैह्लें इक कमरा होंदा ई हून जेल्लै दिक्खेआ ते बड़ा बड्डा हॉल होई गेदा ऐ ते उत्थें बी बड़ा मजा आया शैल उत्थें बसौते ते पानी पीता प्रशाद खाद्धा ते आई गे अस ते जसरोटै आह्ली माता ते जसरोटै आह्ली माता गे ते उत्थें सारें कोला शैल ते इत्थें बी असें काली माता दे दर्शन कीते ते फिर ओह्दे बाद भई हून